مجھے بچپن سے ہی ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے بچپن میں میں نے سب سے پہلے ایک روبوڈ بنایا تھا جو کہ میری میم کو بہت پسند آیا تھا اور میں نے ایک بچپن میں دو لڑکیوں کو بنایا تھا جو ایک دوسرے سے بات کر رہی تھیں اور میم نے میری اس لیے بہت تعریف کی تھی پوری کلاس کے سامنے اور اسکول میں کوئی بھی کمپٹیشن یا ڈرائنگ کا کچھ بھی ہوتا تھا تو جو سب سے پہلے مجھے بلایا جاتا تھا تاکہ میں وہ کر سکوں اور میں نے بہت سے ڈرائنگس میں پرائزز جیتے ہیں میں کچھ نہ کچھ پودیشنس میں آتی تھی اور میری میم نے مجھے بہت انکریج کیا کی مجھے اسی میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی کلاسز یا کورس کرنا چاہیے اور میں نے آگے جا کے اپنی گریجوئیشن میں اسی کا کورس لیا جس میں مجھے بہت سی نئی چیزیں اور بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملی جیسے کی پینٹنگس میں کلرس کس پرکار سے یوز ہوتے ہیں کس پرکار سے بدلتے ہیں اور پینٹنگس کے لیے آپ کس پرکار سے پیجز کا الگ الگ پیجز کا یوز کرتے ہیں الگ الگ پینٹنگس کے لیے اور اسکیچنگ میں جیسے آپ پینسلس ہوتی ہیں وہ کون سی الگ الگ کس پرکار کی پینسلس ہوتی ہیں کوئی ڈارک پینسلس ہوتی ہے تو کوئی لائٹ پینسل ہوتی ہیں شیڈس کے لیے اور بھی کئی پرکار کی مجھے چیزیں وہاں پہ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں